उत्तर प्रदेश सरकार समाज जे लाइ सुठियूं सुठियूं योजना निकारी आहिनि आयुष्मान कार्ड योजना जन धन योजना इन टाइप जी योजना जेके आहिनि उज्ज्वला गैस योजना इहे सभु योजना जेके आहिनि आम जनता जे लाइ इलाही भली आहिनि ऐं सुठी आहिनि इन योजनाउनि सां जनता खे इलाही फ़ाइदो थींदो आहे इन लाइ सरकार इहे सभु योजनाऊं जो फ़ीडबैक वठी करे ॿिया बि योजनाऊं ठाहिण जी प्रयास करे थी